ہیلو ڈاكٹر بول رہے ہو مجھے اپاؤنٹمینٹ چاہیے تھی مجھے فیور ہو رہا ہے سردی بھی لگ رہی ہے كھانسی بھی ہے یہی صُبح سے

نہیں ابھی نہیں ہے اور آپ میرے تھوڑی كمزوری محسوس ہو رہی ہے ہاتھوں پیروں میں بھی درد درد ہو رہا ہے جی جی اور سر میں بھی درد ہو رہا ہے ہلکا ہلکا سردی بھی لگ رہی ہے جی آپ كی فیس كیا ہے فیس آپ كی كیا ہے وغیرہ ہیلو پھر آپ كے یہاں پر ٹیسٹ بھی اُپلبھد ہے تو آپ آپ آپ اپائنٹمنٹ لِكھ لیجیے میری جی میں آپ كی كلینک پر آ جاؤں گی